शिक्षाके क्षेत्रमे हर तरहके व्यवस्था करना चाही जेना शिक्षाके सीखाना चाही विद्यार्थीके किआकि अपन जेना देश छै एकरामे सरकारी नौकरी पर निर्भरता अच्छा बात नहि भेलै आओर जहाँ तक छै जे विद्यार्थीके हर तरहके देना चाही ज्ञान देना चाही जेना मुर्गीपालन केना होइ छै केना करना चाही तऽ एकर बारेमे जे छै शुरूसँ विद्यार्थीके ज्ञात करना चाही आओर ई क्षेत्रमे जानकारी देना चाही जे विद्यार्थी जे छै ई क्षेत्रमे काफी अपन मेहनत करै आओर भए सकै छै अगर विद्यार्थीके जे चीजमे इंटरेस्ट देखै लअ मिलै जे चीज बढ़िआँ लागै विद्यार्थीके वएहे क्षेत्रमे ज्ञान पढाना चाही आओर वएहे क्षेत्रके पढाइ करना भी चाही आओर व्यवस्था ओहन तरहके होना चाही राज्यमे जेना सिलाईके जे छै तऽ सिलाईके कोइ विद्यार्थीके अगर ओकरामे जे छै मजा छै मजा आबि रहल छै आओर पढैमे बढ़िआँ लागि रहल छै तऽ वएह क्षेत्रमे पढाइ कराना चाही जेना सिलाई कोना होइ छै की करना छै केना सिलाईके क्षेत्रमे जे छै अपन काम कैरके केना आगाँ बढ़ना छै केना अच्छा सिलाई करना छै पलम्बिंग वगैरह जेना छै तऽ पलम्बिंग पलम्बिंग केना करना छै पलम्बिंगके की प्रोसेस हय छै केना करना चाही ई सब विद्यार्थीके सीखायल जाना चाही आओर विद्यार्थी जब ई सब क्षेत्रमे सीखतै जानकारी हेतै तऽ काफी आगाँ बढतै आओर पशुपालन पशुपालन तऽ जहाँ तक छै बिहारके जे छै सबसँ बड़ा मानल जाइ छै आयके स्रोत मानल जाय छै पशुपालन से बड़ा आयके स्रोत जेना खेती छै तऽ कृषि ओकर बाद फेर पशुपालन भारतके हर क्षेत्रमे जे छै पशुपालनपर पूरा ध्यान देल जाय छै लेकिन बिहारमे जे छै जादातर संख्या पशुपालन आओर कृषिपर ही निर्भर छै पशुपालन बिहारके हर गाँवमे देखै लअ मिल जाइ छै कुछ रहै छै जनता जे पशुपालनके प्रति जे छै अपन जे छै पूरा जीवन जे छै समर्पित कैर दै छै आओर पशुपालनमे अच्छा पशुपालन आयके अच्छा स्रोत भी छियै